मिन्थिया नोंसोरसो माला थाङो

नोंसोरसो बेसेबां खाङो औ ओमफ्राय माजों थांगोन औ जायो ओमफ्राय जानाया मा मा जाहैगोन होजोंहाय औ ओमफ्राय लांजाब्लासो लांगोनलै औ खिथानांगौना औ लोंगोन एसे

औ हिसाब खालामनानै लानोसै

आंना लोगोफोरा बारा जानाय नङा गैया ओहो गैया

लांजायो

औ थांसैबा खबर हरबानो जाबाय औ दे